ہلو سر جی آپ فلاور سیل مین بول رہے ہیں نا جی جی آپ کے پاس کون کون سا فلاور ہوگا جی اصل میں مجھے جاسمین کے پھول کی ضرورت ہے جی آپ کے پاس گلاب کا پھول ہوگا جی جی ریڈ روز ہی چاہیے اس کی بھی ضرورت ہے جی جی اور میں آپ کا آپ پہچان لیجیے میں آپ کا پرانا گراہک ہوں اور برابر آپ کی دکان سے میں فلاور خریدتا رہا ہوں تو ذرا مناسب دام لگائیے گا جاسمین کا پھول چاہیے جی جی اچھا بہت اچھا جی تو ہمیں جاسمین کے پھول چاہیے اور ریڈ روز چاہیے اچھا یہ تازے ہوں گے نا آپ کے پاس

اچھا جی جی تو ابھی آپ کے پاس کون سا فلاور اویلیول ہوگا

جی اور ایک دم فریش اور تازے ہوں گے نا ایک دم فریش اور تازے ہوں گے نا جی جی جی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ابھی آدمی بھیجتا ہوں ابھی مجھے فلاور کی ضرورت ہے تو آپ پیک کیجیے گا مناسب دام بھی لگا دیجیے

او کے بہت اچھا شکریہ